میرے پسندیدہ شاعر اور ادیب کہہ سکتے ہیں مرزا غالب صاحب ہیں مرزا غالب صاحب کو میں بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ ان کی غزل ان کی غزلیں یا ان کی نظمیں جو بھی آپ پڑھیں تو ایسا لگے گا کہ آپ جس دور میں جی رہے ہیں یا جس وقت پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ہی متعلق آپ کی ہی باتیں کر رہے ہیں بس زبان ان کی ہے حال آپ کا ہے ایسا احساس ہوتا ہے تو ان کی شاعری کلاسیکل شاعری ہے آپ جس اس میں دیکھیں وہ آپ کو وہ فٹ بیٹھتی ہے جیسے انہوں نے مرثیہ کہا ہے یا شاعری کی غزلیں کہیں ہیں تو ان غزلوں کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ احساس وہ سارے ہمارے ہیں بس زبان کی ہے شاعر وہ ہیں اس لیے میں انہیں پسند کرتا ہوں کہ وہ ان کی شاعری جو ہے ہر دور میں ہر زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ زمانہ گزر گیا سو سال پیچھے والے بھی اگر ان کی شاعری کو پڑھیں گے تو وہی احساس ان میں مطلب تازگی کا احساس اس وقت بھی وہی لگے گا جو اب ہم پڑھیں پڑھیں گے یا پڑھتے آئے ہیں یا پھر ہمارے آنے والے ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے آنے والی نسلوں کو بھی ان کی شاعری اسی طرح محسوس ہوگی کہ وہ آج کی شاعری آج کے زمانے کی ہے اس لیے میں ان کی شاعری مطلب لوگوں کے احساسات اور جذبہ جو عام انسانوں میں لوگوں میں ایک احساس کی کیفیت اور جذبات کی کیفیت جو ہوتی ہے ان کیفیت کو بیان کیا اور احساس اور کیفیت تو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے